मैथिली भाषा पहिले तऽ हमरा बड़ नीक लागैए बड़ मिठासवला बोली होइए हमरा तऽ भारतमे सबसँ बढ़िआँ मैथिलिए भाषा लागैए मैथिली भाषाके के जतेक नीकसँ कतेक मीठ बोली होइ छै जे सुनैमे कानमे एकदम बहुत सुन्दर लागैए मैथिली भाषा एहन कोनो भाषा सुन्दर नहि होइए मैथिली मैथिली तऽ सबसँ नीक अइ आइ काल्हि तऽ हिन्दी इङ्गलिश आदमीसबके सब लऽ लेलकैए जगह मैथिलीके सब पीछे छोड़ि देलकैए लेकिन पीछे नहि छोड़ैके चाही मैथिली तऽ मेन भाषा भेलै मैथिली मैथिली एतेक मिठगर बोली सुन्दर बढ़िआँ कोनो भाषा नहि लागैए हमरा मैथिलीके गीतसब लोकगीतसब बहुत नीक होइए मैथिलीमे मैथिलीके मिथिलाके सबसँ बढ़िआँ लैँग्वेज भेल अहाँके मैथिली मैथिलीमे जे बाजैए बड़ सुन्दर बाजैए बड़ नीकसँ बाजैए हे औ बौआ हे औ ई बहुत सुन्दर बाजैए मैथिली एहन कोनो भाषा नहि अइ मैथिली तऽ सबसँ बढ़िआँ भाषा अइ मैथिली भाषाके विशेषता विशेषता कि मैथिली पूरे विशेषते विशेषते छै मैथिली भाषामे सबसँ मीठ बोली होइए नीक बोली होइए मैथिलीके मैथिली एहन कोनो भाषा नहि छै हमरा नहि लागैए जे कोनो भाषा छै एहन जे मैथिली एहन हेतै एतेक सुन्दर भाषा एतेक मिठगर बोली एतेक पिआरसँ मैथिलीमे बाजल जाइ छै एहन कोनो भाषामे नहि बाजल जाइए जेहन मैथिलीमे बाजल जाइए मिथिलामे तऽ सबसँ बढ़िआँ मैथिलीमे बाजल जाइए एतेक सुन्दर जे कि कही मैथिली तऽ सबसँ बढ़िआँ भाषा अइ एकदम बहुत सुन्दर मिठास भाषा बहुत उत्तम भाषा अइ मैथिली बहुत